हैलो उर्वशी होटल मां था ॻाल्हायो मां माधव नगर मां मनीषा मेयानी थी ॻाल्हायां मां न तव्हांखे पंजनि माण्हुनि जो ऑडर ॾिनो हुयो जंहिंमें कढ़ी चांवर फुल्को दालि राइतो तर जी भाॼी पूड़ी पकौड़ा गाजर जो हलवो माजून हिन सभिनि जो ऑडर ॾिनो हुयो कल्ह मुंहिजी धीअ जो बर्डे आहे त तव्हां मूंखे पंहिंजे खां पहिरियों हीअ सभु पहुचाए छॾिजो तव्हां हिन जा पैसा घणा वठंदव मूंखे ॿुधाए छॾियो त मां तव्हांखे उन हिसाब सां हमराह खे ॾिया की तव्हांखे ॾिया इहो बि ॿुधाइजो न न वीह हज़ार मां न ॾेई सघनि साव मां पंद्रहं हज़ार ई ॾींदीसाव हमेशह मां तव्हां खां ई ऑडर कंदी आहियां और तव्हांजो नालो बि ॾाढो ॿुधियो आहे और तव्हां सुठो जा जाम सुठो ठाहींदा आहियो तव्हांजी रोटीअ में बि स्वादिष्ट आहे हा पंद्रहं हज़ार ठीकु आहिनि मां पंद्रहं हज़ार ई ॾींदीसाव एतिरा सही अथव हमेशह मां तव्हांखां ई वठंदी आहियां हा त तव्हां जीअं ॿुधायो मां हमराह खे ॾिया की तव्हांखे पैसा ॾेआव ठीकु आहे मां हमराह खे ॾेई रखंदमि ऐं केक बि मोकिलिजो केक जो फ्लेवर पाइनएप्पल ॾिजो ऐं साइज थोरी वॾी हुजे गॾु में कोल्ड ड्रिंक बि मोकिले छॾिजो ऐं मिठे में ॿ टे आइटम पंहिंजे हिसाब सां ॿिया बि मोकिलिजो ऐं ऐं रोटी थोरी तेज ठाहिजो तर जी भाॼी बि स्वादिष्ट हुजे मिर्च विर्च बि थोरा तेज कजो हा हा ठीकु आहे सु सुठे सां अ नालो जीअं तव्हांजो बि थिए त ॿिए दफ़े बि मां तव्हांखे वरी ऑडर ॾिया हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे